बाइक सालायनो आङो आंनि आयंनि फिसाज्ला आंनि आदा गिदिरसिननिफ्राय थुलुंगां मोन्दोंमोन जेब्ला आङो थाखो ब्रैआव फरायदोंमोन बे समाव आंनि आदाजों आं मोनसे जायगायाव थांफादोंमोन बेरायनो जोंनिनो न'नि आलासिनि न'आव बे समाव बै एक्सपिरियेन्सआ माने आंखौ बाइक सालायनो गोसो जाहोदोंमोन गारि सालायनो फैयै फैयै जेब्ला आङो क्लास टेनाव जायो अब्लाना जोंना न'आव गंसे बाइक बायो गिबि बाइकआ बेनो आंनिया न'नि बाइक आङो गंसे जोंहा गंसे सिडि डिलाक्स बायदोंमोन बै समाव टु थावजेन नाइनआव नैरोजा गु मायथाइआव बे समनिफ्रायनो बाइकनि इन्थारेस्ट आंहा बाइकनिफ्राय बाइकनिसिम गोसोआ आंहा बांबोदों जेब्ला कलेजाव सफैयो अब्ला गंसे बाइक आंनो पार्सनेलि बायना होदोंमोन जोंहा आइआ दा बेजोंबो जोङो आङो आंनि कलेजफोरसिम गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैदोंमोन आरो गोबां जायगायाव जोङो दावबायहैदोंमोन बेनिफ्राय सबसे हामसिन गोसोखांथिया जाहैबाय आंनिनो सासे लोगोया आम्बागावनि सासे लोगो बिजों क'क्राझारसिम जोङो थांदोंमोन बाइकजों थांदोंमोन आरो बै बाइकआव बै बाइकजों दावबायहैनायाव गोसोया मोजां मोन्दोंमोन

दायो जेब्ला आंहा दायो नैबे समाव बाइकनि बाइक सालायनो गोसो जानाया एसे खमायलांबाय आरो गोदोनि बायदि लुबैनाया गैला जिहेतु बैसोजों लोगोसे जि मानसिनि माने इन्टारेस्ट बेफोरो माने खमायलाङो आरो गोदान गोदान इन्थारेस्टाव हाबहैयो गोदान गोदान बिफानाव लुबैनाया मावनो लुबैनाया हाबहैयो बेनोसै